हेल' ओइ आं नोंनि मोनसे माबा लानो नागिरदोंमोन थारमाने आङो न' गंसे लुनो नागिरदों हो थारमाने आं मा माखासे माबाफोरखो मिथियानालाय ओंखायनो आदाखो आं सोंहरनाय जादों आरो थारमानि बालिखो माबायदि होब्ला जागोन सोरनिफ्राय आं लाब्ला जागोन अन्थाइखौ आरो इथाफोरखौ रडफोरखौ बेफोरखो माने दा आं जागायजेननो नागिरदोंनालाय ओमफ्राय आदाया मिथिनाय हिसाबै आं आदानियाव माबाखो खबरखो लाहरदों आरो थारमाने आंखो मबे मोनसेया मोजां मबे माबायदिखो लायबोला सोरनिफ्राय लायबोला मबे जोंनिया नै दा नै बोला दैसा खलसि दैसानिफ्राय जों बालि लायोनालाय बेखौ जोङो आंनो एसे खिथाहरब्ला मोजां जागौमोन आरो आदामोना मिथिनाय हिसाबै आदाखोनो खबर लाहरनाय जादों आरो अ थारमाने आङो सिमफोल मोनसे रुम बानायनो नागिरदों आरो सिमफोलैनो ओमफ्राय बिदि सात धालायथ' नङा ओरैनो जास्ट जास्ट मोनसे रुम बिदिनो फाखानि आं बनायनो सानदों आरो मानि दायो आंनो अन्थाइ बालि सिमेन्ट रड नांगौ आरो बेखो आं आदानियाव आङो माने खबर लाहरनाय जादों आरो थारमाने माबायदिखो लायबोला मोजां जागोन सोरनियाव लायब्ला मोजां जागोन आरो आं जोङो दायो हिनजाव मानसिना जों इसां मोजांखो मिथिया ओमफ्राय नों आदानियाव हिसाबै आं खबरखौ लाहरनाय जादों आरो सोरनियाव लायब्ला जागोन अ अ जागोन दे जागोन जागोन

अ

अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ जागोन दे अ अ आङोथ' मोजां कुवालिटिखौनो नांगौ

अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ आरो माबा बालि आरो अन्थाइखौ बबेनिफ्राय लायनांगौ अबेनिफ्राय लायब्ला मोजां जागोनथाय ओं अ अ अ अ अ अ

अ अ अ अ अ दे अ अ अ अ अ अ अ

अ अ अ

अ आरो अ अ अ आरो मोनसे आदा नोंनियाव माबा सिनाखि दोङोबोला बालि लाबोनाय अन्थाइ लाबोनाय रड रोगानायखौ नोङो आंनो खोन्थानानै होनो हागोन नामा अननानै रायज्लायनानै होनो हागोन नामा बै मानसिजों माने मोजांसिन जागौमोन आरो

अ अ अ अ अ अ अ दे दे दे अ अ अ अ अ दे होमब्ला आदा होमब्ला दे बहुद बहुद हामबायसैलै आदा आं दे दोननोसै माने आङो एसे बिजि दंमोननालाय इनिखायनो आं फनजों सोंहरनाय जाबाय आरो अ दे हामबायसै हामबायसै आदा दे ओं दे ओं